हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ खेती का संसाधन है और इसी खेती से हम लोग सब कुछ करते हैं जैसे खेती में हमारे यहाँ हमारे यहाँ आलू पैदा होता है सीजन में आलू पैदा कर लेते हैं और दूसरे सीजन में गेहूँ पैदा करते हैं गेहूँ हो गया आलू हो गया और इसके बाद धान पैदा करते हैं चावल जिसको बोलते हैं यही मेरे यहाँ का साधन है और इसी में हम लोग अपना जीवन पार करते हैं मशीन लगाए हुए हैं ख़ुद की मशीन लगी है पानी देती है पानी उससे सिंचाई कर लेते हैं अप अपनी करते हैं और करते हैं औरों की भी कर लेते हैं हम और संसाधन है हमारे यहाँ ट्रैक्टर जैसे जोताई करना इसको जोताई कर लेते हैं दूसरों की भी हो जाती है और दूसरा यह है अब दूसरा ऑप्सन की खेती में हम लोग इसी खेती से ही व्यवसाय करते हैं जो पैदा होती पैदा हो जाती है खाने भर कर रख लेते हैं बाक़ी मार्केट में बिकता है और उसी उसी अनाज से उसी से जो कुछ करना होता है शादी विवाह घर का ख़र्चा उसी अनाज से ही होता है दूसरा कोई संसाधन तो है नहीं हम लोगों के पास खेती में ही हम लोग लगते रहते हैं यही एक है दूसरा कुछ करने के लिए हम लोगों के पास समय ही नहीं है और उसके साथ साथ पशु भी पाले हैं हम लोग पशु को भी देखते हैं उसमें पशु में गाय भैंस जैसे हुई यह सब हैं हम लोगों के पास यही सब खेती है और यही सब बाड़ी और इसमें धान मक्का धान और गेहूँ और आलू तीन तीन फ़सलें हैं हमारे यहाँ और तीनों में हम लोग लगे रहते हैं ट्रैक्टर बेक्टर है जोताई करता है मसीन से पानी स्वयं की मसीन है उससे पानी भरते हैं और दूसरों का भर लेते हैं और जो बचता है वह बेच लेते हैं उसी से हम लोगों का ख़र्चा चलता है और दूसरी कोई व्यवसाय नहीं यही व्यवसाय है और व्यवसाय के साथ साथ दूसरा कुछ करने के लिए हम लोगों के पास समय भी तो नहीं है खेती में इतना ज़्यादा समय लगता है उसी में लगे रहते हैं